बैंक बैंक दी सर्विस सारे कस्टमर बास्तै इक्को जेही ऐ चाहे ओह् बाहर दा हो जां जम्मू कशमीर दा होऐ जिद्धर मर्जी दा होऐ जो बी बैंक च जाह्गेओ हर इक दी सर्विस कस्टमर बास्तै इक्को जेही ऐ बैंक दी सर्विस कस्टमर बास्तै बेटर तां करनी चाहिदी कि बैंक गी कंटीन्यूअसली खु'ल्ला रैहना चाहिदा क्योंकि कंदू बी पेमेंट दा जां ट्रांसजेक्शन दा कोई बी कम्म पेई सकदा ऐ ते बैंक अगर बंद होग ते सारा कम्म उद्धर गै ठप्प होई सकदा जादा तू जादा अज्ज कल ट्रांसजेक्शन दा बड़ा ई इश्यू बना दा ट्रांसजेक्शन दा इश्यू एह् बना दा कि कुदै बी कोई पेमेंट करनी होऐ ते ट्रांसजेक्शन नेईं होंदी ऐ ते बैंक दा सर्विस डाउन ऐ बैंक दा सर्वर डाउन ऐ ते पेंमेंटां अटकी जंदियां होर काफी जादा एह् ऐ कि एह् कम्म नेईं होंदे कदें कदें जादा ई जरूरत पेई जाए कोई कैश बंदा नेईं रक्खी सकदा ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करदा ते पेमेंट अगर नेईं होग सर्वर अगर डाउन होग ते फिर पेमेंट कि'यां होनी ऐ उस्सै आस्तै बैंक ई सर्विस अपनी बधानी चाहिदी ऐ सर्वर डाउन आह्ला कोई सिस्टम इश्यू करना क्रिएट करना चाहिदा जेह्दे कन्नै कस्टमर बी कोई बी प्रॉब्लम नेईं आए अग्गें फेस नेईं करनी प'वे बाकी जे एंड के बैंक केनरा बैंक सारे इक सेफ्टी प्रोवाइड सारे बैंक करदे बाकी आह्लें बैंक दा पता नेईं ऐ प्राइवेट बैंकें दा एह् ऐ कि गौरमेंट बैंकें दा वट एस ए कम्पेयर टू मी जिस स्हाबै कन्नै दिक्खेआ जाए ते वूमन जादा प्रेफर होंदी ऐ जिं'दे शा जि'न्ने बी लोन बगैरा लेना होऐ ते जे बी इंसान लोन लैंदा ऐ बैंक गी एह् करना चाहिदा उस लोन उप्पर घट्ट तू घट्ट जि'न्ना घट्ट होई सकै उस स्हाब दा इंटरस्ट लग्गे अगले लोन लेने आह्ले कस्टमर दा बी दिक्खना चाहिदा कि ओह् किस कंडीशन कन्नै लोन ले दे ओह् इ'न्ना इंटरस्ट देई सकदे कि नेईं देई सकदे ऐ उस्सै स्हाब कन्नै बैंक गी अपने कस्टमर गी सर्व करना चाहिदा ट्रांसजेक्शन दा मामला एह् ऐ कि ट्रांसजेक्शन च अज्ज बड़ा सर्वर डाउन आ रदा ऐ बैंक दा एह् ऐ कि इश्यू ऐ कि बैंक च सर्विस बेटर करनी चाहिदी ऐ अगर बेटर इश्यू सर्विस होगी ते तां ट्रांसजेक्शन मंग्ग जादा जल्दी पहुंची सकदी होर फीडबैक बी बैंके ई जादा ठीक मिलना उं'दे लोक जादा तू जादा अप्लाई करन लोन आस्तै जादा तू जादा पेमेंट करग एह् जेह् बैंक दा बी फायदा ते जि'न्ने जादा कस्टमर उं'दे कन्नै जोड़ग ते उ'न्ने जादा एप्लीकेशन ते बैंक बधनी गै मतलब जादा तो जादा बैंक च लोकें दे खाते खु'ल्ले दे रौहने लोन आस्तै जादा अप्लाई होना फिर इम्प्रूव बैंक ई इम्प्रूव केह् करना बैंक ई हॉलीडे दा मेन इश्यू एह् ऐ कि बैंक जादा देर तक खु'ल्ले रैहना चाहिदा जि'यां कि ए टी एम खु'ल्ले रैहंदे जि'न्ने बी बैंक हैन सारे ए टी एम ओपन रौह्ने चाहिदे इक गै हाॅलीडे होनी चाहिदी बाकी कदें बी कोई जरूरत च बैंक बैंक अगर इश्यू आई बी जंदा ते बैंक गी अपनी सर्विस जादा बधानी चाहिदी कस्टमर बास्तै भामें जो बी ऐ ओह् फिर बाकी एह् ऐ कि डिफरेंट बेटर सर्विस एह् करनी चाहिदी कस्टमर बास्तै कि ऑल टाइम अवेलेबल टू कस्टमर मतलब कि हर समें हर टैम अवेलेबल होना चाहिदा हर इक कस्टमर उप्पर इक पर्टिकुलर बंदा होना चाहिदा बैंक दा कि कोई बी प्रॉब्लम कोई आई जाए किस टाइम उप्पर बी आई जाए बेशक्क सबैह्रे आई जा ते कस्टमर ते लाइन नंबर होना गै चाहिदा कि कोई बी कस्टमर अपने बैंक च जाइयै पुच्छी सकदा बैंक च फोन करियै पुच्छी सकदा कि केह् प्रॉब्लम ऐ केह् नेईं बैंक दी सर्विस ऐसी होनी चाहिदी कि अपना कम्म जि'न्ना बी जल्दी हो इ'न्ना गै जल्दी कम्म करना चाहिदा कस्टमर गी लटकाइयै नेईं रखना चाहिदा कोई बी एप्लीकेशन जि'यां बी प्रोवाइड होए ठीक ऐ उसी अग्गें भेजने आस्तै जादा तू जादा दो चार दिन दा टाइम लैना चाहिदा जादा नेईं जि'यां कि अज्जकल पंदरां पंदरां दिन लै दा बैंक इक रिफंड बास्तै जां कुछ बी आस्तै पैह्लें इ'यां नेईं होंदा हा पैह्लें चौबी चौबी घैंटे च मतलब कि इक दिन च एह् सब कुछ होई जंदा हा अज्जकल इक कि रूल न इ'यो कि पंदरां पंदरां दिन दे बाद रीफंड होग कस्टमर दी बड़ी प्रॉब्लम ऐ ते बैंक गी अपनी सर्विस स्ट्रांग करनी पौनी हर इक कस्टमर बास्तै होर हमेशा अवेलेबल रौहना चाहिदा सिक्योरिटी ते प्रोवाइड बैंक सारे करदे न केनरा बैंक जे एंड के बैंक बी करदा वट एस ए कम्पेयर टू ऑल सारे लगदा नेईं वट जे एंड के बैंक जो बी ऐ इज गुड मतलब कि जे एंड के बैंक ठीक ऐ गौरमेंट बैंक ऐ ठीक ऐ लोन अप्लाई करो जां फिर तुस ट्रांसजेक्शन दा ओह् करो डिपॉजिट करो रिफंड आस्तै करो म्यूचुअल फंड इंवेस्टमेंट करो इंश्योरेंस आस्तै करो ठीक जे एंड के बैंक एह् बाकी प्राइवेट बैंक दा ते इ'न्ना पता नेईं ऐ वट ए टी एम बगैरा सर्विस दे बैंक गी ई सर्विस करनी चाहिदी कि टाइम टू टाइम जो बी कस्टमर दी डिमांड ऐ ओह् पूरी होनी चाहिदी जेल्लै लोन अप्लाई आस्तै कीते दा होग ते ओह्दे च जादा दिन नेईं लग्गने चाहिदे क्योंकि जरूरत पेई जंदी जरूरत पेदी होग तां गै लोन बंदा लैंदा होर कुछ निं टाइम टू टाइम सब कुछ होना चाहिदा होर फीडबैक ई देनी चाहिदी जेह्ड़ी बैंक ई अपनी बैसे ते सब कुछ ठीक ई ऐ बैंक दी सर्विस फोन उप्पर बी ठीक ऐ एस जॉब तां बी ठीक ई ऐ पर थोह्ड़ा जेहा इंप्रूवमेंट ते होनी गै चाहिदी ऐ बैंक च जि'यां में आखेआ कि टाइम जादा नेईं लैना चाहिदा थोह्ड़ा थोह्ड़ा ई टाइम लैओ बाकी ठीक करो